ہندوستان کی دیگر ریاستوں کے بالمقابل دہلی کا تعلیمی نظام یا یہاں یہاں کا میعار تعلیم بہت ہی اچھا ہے دہلی میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں جیسے دہلی یونیورسٹی جواہر لال نہرو یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ اس کے علاوہ طبی خدمات انجام دینے میں بھی کافی بڑی یونیورسٹی ہے جیسے سرفہرست ایمس یا دوسری جانب ہمدرد وغیرہ